جی جی بتائیے ہاں بھیا کیب ڈرائیور بات کر رہا ہوں اچھا اچھا میں تو بھیا ابھی ادھر ہوں ساؤتھ دلی کی طرف آپ کو کہاں سے کہاں سے جانا ہے آپ کو چاندنی چوک میں کس جگہ اچھا اچھا اچھا اچھا جو اچھا وہ اچھا لاجپت مارکیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو بھیا مجھے ابھی ویسے تو روڈ خالی ہے پندرہ بیس منٹ تو لگیں گے پہنچنے میں اچھا اچھا یہ راشٹرپتی بھون جانا ہے آپ کو تو آپ کو کس گیٹ پہ اترنا ہے وہاں پر اچھا اچھا اچھا تو وہ تھوڑا سا گھوم کے جانا پڑے گا کیونکہ آگے کا راستہ جو ہے نا وہاں سے وہ بند کر رکھا ہے وہ وی آئی پیز کے لیے ہے راستہ باقی گھوم کے جانا پڑتا ہے کیب وغیرہ والوں کو نا اچھا اچھا کوئی بات نہیں لے جائیں گے ہاں مجھے پندرہ منٹ لگیں گے اور اصل میں مجھے نا گھوم کے جانا پڑے گا تو آپ کا نو سو روپئے لگ جائے گا نہیں اصل میں سر کیا ہے وہاں پہ جو ہے نا ایک جو مین راستہ ہے وہاں سے میں اگر لے جاؤں آپ کو تو وہاں سے چالان کٹ جاتا ہے ہمارا کیوں کہ وہاں سے وی آئی پی راستہ ہے وہ کیب والوں کو جانے نہیں دیتے تو ہمیں گھوم کے جانا پڑتا ہے پورا تو دو پانچ چھ کلو میٹر ایکسٹرا ہو جاتا ہے آپ بتائیے آپ بتائیے کتنا کتنا دیں گے آپ آٹھ سو روپئے چلئے ٹھیک ہے میں آتا ہوں ہے نا ہاں اچھا آپ کے پاس پاس ہے نا وہاں کا ہاں وہ کیونکہ وہ وی آئی پی ایریا ہے تھوڑا سا وہ روکتے ہیں پولیس والے جو ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں آپ بس مجھے دس پندرہ منٹ دیجیے ٹھیک ہے اچھا بس میں راستہ میں ہی ہوں اور روڈ کھلا ہوا ہے زیادہ رش نہیں ہے روڈ پہ بس پہنچ رہا ہوں دس سے پندرہ منٹ میں ٹھیک ہے تھینک یو